गल्ल आई जा लाकडाऊन दी ते लाकडाऊन दी हून तुसेंगी सारा पता गै इत्थै कोरोना आई दा हा ते कोरोना वायरस इत्थै ते इत्थै मतलब लाकडाऊन लग्गी गेदा हा सारे इत्थै मतलब ते लाकडाऊन च एह् हा की सारें जनें लॉक होई जाना ना कुसै कोई बाहरै गी निकलना नेईं कोई कम्म काज नेईं किश हट्टियां बंद सबकिश बंद नेईं कोई अपने जगह इक्क जगह दूई जगह ते सारे अपने घरें च कैद होई गेदे हे हून कैद होई गेदे हे ते खानै गी बी बड़ा किश मन करदा हा ते भी में सोचेआ इक्क दिन कि खानै गी मन करा दा ते हट्टियां सबकिश बंद न ते केह् खाया जाए ते इक्क हून जेल्लै नेट चला दा हा सारे नेट चलांदे हे लोग मतलब नेट पर किश किश चीज़ां बनाइयै चाढ़दे रौहंदे हे की एह् कियां बनानियां एह् कियां बनाइयां ते सबकिश ते भी उनेंगी दिक्खी दिक्खियै खाने गी बी मन करदा हा ते भी में सोचेआ की में बी क्यों ना बनांऽ की के मेरा बी बड़ा मन करदा हा लाकडाऊन बिच खाने गी ते भी में कीता ते में बी दिक्खेआ चीज़ा केह् केह् ऐहा ते केह् केह् नेईं में बी घर बनाना शुरू कीता सबकिश ते में पैह्ली बारी घर मिगी मोमोज़ बनाने दा बड़ा शौक हा ते ओह् चाइनीज़ लोक गै बनांदे उत्थै ते चाइनीज़ लोक गै बनांदे उत्थै ते मिगी ओह् बड़ा मन करदा हा खानै गी ते ओह् कियां बनाना उऐ बनाई सकदे अस घर ओह् बनाई निं सकदे हे ते ओह् भी में फोनै परा गै दिक्खेआ की ओह् कियां बनाने मोमोज़ आह्ला भांडा ते निं ऐहा साढ़े घर ते प्ही में ओह् कीता ते भी में ओह् दिक्खेआ ते पतीलियै च ओह् पानी बोआलियै पतीलियै उप्पर छाननी रक्खा दे हे प्ही छाननी उप्पर मोमोज़ टक्कादे हे भी ओह् पक्का दे हे स्टीम होआ दे हे भाप लै दे हे प्ही में दिक्खेआ की आं में बी बनाने एह् ते भी कीता में मैदा आह्नेआ मैदा ते ऐहा पेदा घर मेदा गु'न्नी गन्नियै ओह्दे बिच ओह् न्यूट्री भरदे ओह्दे च कन्नै बंदगोभी ते एह् सबकिश करियै गैस चलाई ते ओह्दे पर पतीली रक्खी ते पतीलियै च पाया पानी उप्पर पाई छाननी ते छाननी बिच में मोमोज़ टकाए उप्पर करी ओड़ेआ ढक्कन बंद ते उप्पर ढक्कनै उप्पर में देसी स्हाबै कन्नै सलाटा रक्खेआ कुंडा कुट्टदे ते में सलाटा रक्खेआ ते मोमोज़ स्टीम करन लग्गी

मतलब में ओह् चीज़ मोमोज़ बनाए घरै आह्ले गी खलाए मम्मियै गी खलाए दादियै गी खलाए सारे केह् आक्खदे शैल हट्टियै आह्ले कोला बी शैल बनाये दे तोह् ते मिगी बी ओह् बड़ा गै शैल लग्गेआ प्ही ओह् उत्थुआं मिगी मेरा मन कीता की रेज़ में किश किश बनाइयै खां की के पैह्लें हट्टिया खंदे हे कुरसियै पर बेहियै खंदे हे अस ते उप्परा ओह् चीज़ां शैल बी नेईं हियां होंदियां खबरै किन्ना गंद होंदा हा ते हून घर बनानी ते घर साफ सफाई अपने हत्थें कन्नै चीज़ां बड़ियां शैल लग्गन लग्गियां ते भी में इक्क बारी मोमोज़ बनाए ते प्ही में इक्क दिन समोसे बनाने दी सोचेआ समोसे बी में चलो इंया ते पता गै हा की आलू कन्नै बनांदे पर ओह्बी में नेट पर गै दिक्खेआ की नेट पर समोसे कि'यां बनांदे ते प्ही उ'नें सनाया कि आलू लैने आलू फ्राई करने ते प्ही ओह् मैदे बिच समोसे भरियै रक्खने ते तेलै च फ्राई करने ते प्ही इक्क दिन समोसे बी बनाए समोसे कन्नै ना सैल्ली चटनी खाने दा बड़ा गै मन करा दा हा सैल्ली चटनी असेंगी आंदी नेईं मिगी ते आंदी नेईं ही बनाना ओह्बी में नेट पर गै दिक्खी ही देहीं पाइयै पुदना कुट्टियै धनियां कुट्टियै ते ओह् मिक्स करियै सैल्लियां मर्चां पाइयै चटनी बनानी असें ते में ओह् चटनी बनाई केह् चटनी बनी दी ही चटाकेदार घरै आह्लें गी खलाई दादियै गी खलाई दादी खुश होई की तू बड़ी शैल चटनी बनाई ते प्ही असें उस दिन समोसे खाद्धे समोसे बड़े शैल बड़े करारे करारे बने दे हे इंया भुरबरे दे गेदे बड़ा गै मज़ा आया मिगी ओह् समोसे खाने ई ते प्ही में समोसे बनाए ते सारें गी खलाए प्इही इक दिन नूड्ल्स बनाए दे हे नूड्ल्स बी बनाए प्ही में मिगी पैह्लें रुट्टी बनाना निं ही औंदी भी मिगी लाकडाऊन बिच किश कम्म होंदा निं हा पूरी बंद ही ते सबकिश बंद हा मम्मी घर औंदियां हियां ते मम्मी नै मिगी फिर रुट्टी बनाने दी जाच सखाई रुट्टी बनाने दी मम्मी नै पैह्लें मिगी फुल्के बनाने दी जाच सखाई कि गोल गोल फुलके कि'यां बनांदे पेड़ियां कि'यां करदे ते में ओह् फुल्के बनाने दी बी जाच सिक्खी लाकडाऊन बिच गै लाकडाऊन बिच फुल्के बनाने दी जाच सिक्खी सब्जी बनाई तड़का लाने दी जाच सिक्खी मम्मी नै सब्जी बी में लाकडाऊन बिच सिक्खी प्ही चौल बनाने दी जाच सखाई कुक्करै च कुक्करै च कियां बनांदे ते पतीले च कियां बनांदे दौनीं जगह में चौल बनाने दी जाच सिक्खी की दाल कि'यां चाढ़नी कियां बुआलनी लून किन्ना पाना सब किश में इत्थै गै सिक्खेआ बस में बड़ी सारी चीज़ां लाकडाऊन बिच बनाइयां ते खाद्धियां ते लाकडाऊन कशा पैह्लें में किश बनाए दा निहां ते मिगी कोई शौक बी निहां बनाने दा ते लाकडाऊन बिच ऐहा केह् हा कि अं'ऊ बेह्ली बैठी दी होंदी ही घर रुट्टी बनाने ई मिगी इं'या आया फोन दिक्खी दिक्खियै गै मतलब लोक इन्ना किश बना दे खा दे मेरा बी मन करदा हा खानै गी पर हट्टियां बंद हियां पैह्लें कदें सोचेआ निं की बनां की के पैह्लें हट्टिया जाइयै खाई औंदी ही ते प्ही में सोचेआ कि घर बी बनाना चाहिदा ते किश में घर बनाना शुरू कीता ते ओह्दे च मिगी शौक पेई गेआ ते घरै दा मिगी सोआद भी पौन लग्गेआ ते कन्नै सेह्त आस्तै बी शैल होंदा की बाहर इन्ना गंद होंदा लोक सफाई दा इन्ना ध्यान निं रक्खदे घर अस अपनी हैल्थ दा सेह्त दा पूरा ध्यान रक्खने होने ते तां करियै मतलब भी घर बनाना शुरू कीता शैल तीज़ां बनाना शुरू कीतियां मतलब घर में साफ सुथरी चीज़ां में मतलब खाद्धियां लाकडाऊन बिच मतलब बड़ा गै सोआद लग्गेआ इक्क ते एह्दे कन्नै एह् होइया कि साढ़ी हैल्थ ठीक रेही साढ़ा शरीर ठीक रौहंदा मतलब हट्टिया आह्ले उ'ऐ द'ऊं चऊं दिनें दा तेल मतलब उ'ऐ ओह्दे च गै फ्राई करियै देई ओड़दे ते अपने घर शैल तेल रक्खने होने ओह्दे च फ्राई करने होने एह्दे च इयै बड़ा बड्डा की अस साफ सुथरी खन्ने होने घर ते एह् में इत्थां लाकडाऊन परा गै शुरू कीते दा ते हून अंऊ रोज़ बनान्नी होन्नी घर मतलब मिगी हून रुट्टी बनाने दा शौक होई गेदा किश किश नमीं नमीं चीज़ां बनाने दा ते ओह् मतलब हून बड़ा गै शैल मतलब लगदा ते घरें आह्लें गी बी इं'या खुशी होंदी की कुड़ी घर रुट्टी बनांदी की के अज्ज दी जेह्ड़ी जनरेशन ऐ रुट्टी घट्ट गै उ'नेंगी बनाना औंदी ते एह् लाकडाऊन बिच गै अंऊ फ्री बौहंदी ते मम्मी मतलब बैठे दे हे ते मम्मी नै मिगी रुट्टी बनाने दी जा सखाई ओड़ी लाकडाऊन बिच ते अंऊ इत्थां रुट्टी बनांदी ही ते मे उत्थां गै पूरी जाच सिक्खी लाकडाऊन बिच